ویسے تو اردو زبان خود اپنے آپ میں ایک شان ہے اُس کی جتنی بھی تعریف کریں بہت کم ہے کیونکہ انسان جب اردو بولتا ہے تو وہ بہت خوبصورت دکھتا ہے اور اس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں ابھی دیکھیے جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ دلچسپ جی ہاں ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پسند لیکن دلچسپ یہ دیکھیے وہ یہ حَرف دیکھیے کتنا پیارا ہے دلچسپ اور جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ برخاست کر دیں اب اردو زبان میں ہم بولتے ہیں کہ ملتوی کر دیں یا پھر منسوخ کر دیں تو ایسے بہت سارے الفاظ ہے جو ہمیں بہت اچّھے لگتے ہیں